हमसभ खेतीबाड़ी जे छै से बहुत अच्छासँ कयलहुँ फसल उपजेलहुँ ई होइ छै कि हम बदलैत जलवायुके कारण जे छै हमरासभके बहुत खेतीपर नोकसान पहुँचाबैए आओर जे होइ छै कभी कदाल हमसभ फसल जेना लऽ जाइ छियै उगि जाइ छै भऽ जाइ छै बड़ा बड़ा भऽ जाइ छै तऽ कभी ई होइ छै जे बाढ़ आबि जाइए बाढ़िसँ कतेक फसल नुकसान भऽ जाइए ओहिसँ बहुत क्षति होइ छै कतेक किसान मारल मारल जाइ छै तऽ ई होइ छै कि किसान भूखके कारण तड़पि जाइ छै हमर फसल खराब भऽ गेल बहि गेल ई भऽ गेल कभी कभी ई होइ छै कि जे छै फसल रहल अच्छा उपज भऽ रहल कभी कभी धूप एतेक धूप भऽ गेल तऽ फसलकेँ जरा कऽ राख कऽ दै छै तऽ ओहिसँ नीक किसानकेँ बहुत तकलीफ होइ छै बहुत मतलब जे तकलीफ होइए बाढ़िसँ रौदासँ रौदीसँ जे छै हमरासभके बहुत तकलीफ होइए ओहिसँ हमसभ जे छै आब बाढ़ि भऽ ओहिसँ जे छै किसानोकेँ बहुत नुकसान पहुँचेलक बहुत नुकसान पहुँचेलक ओकरा लेल जे छै से तऽ बचाव छै नहि कभी कभी ई होइ छै कि चक्रवात भऽ गेल हवा भऽ कभी तुफानमे एतेक एलै फसल अच्छा रहल तऽ ई होइ छै कि फसल बहुत अच्छा भऽ गेल तऽ बहुत अधिक तुफान भऽ गेल एतेक चक्रवात भऽ गेल जे फसलके नुकसान कऽ देलक ई होइ छै ओला कभी गिड़ गेल फसलमे ओहिसँ बहुत नुकसान होइ छै बहुत किसानके फसल बर्बाद भऽ जाइ छै तऽ हमरासभकेँ ई होइ छै तुफानके कारण भऽ गेल बाढ़िके कारण भऽ गेल हमरासभके बहुत नोकसान होइए किसान एहिके लेल जे छै बहुत पीड़ित होइ छै कि ई मनाबैत रहै छै कि नहि बाढ़ि आबय ओकरा लेल ओहिमे नोकसान भऽ जाइए हमरासभके जे छै बाढ़ि जे छै साले साले बाढ़ि आबैत रहैए ओहिके लिए जे छै बहुत सारा किसानके फसल बरबाद भऽ जाइ छै रौदी भऽ जाइए ओकरा लिए बहुत सा नुकसान फेर अबै छै मक्का भऽ गेल हमरासभ उपजा होइ छै धान भऽ गेल गहुँम भऽ गेल ज्वार भऽ गेल मक्का भऽ गेल आओर ई जौ भऽ गेल हमरासभके फसल जे छै बहुत सारा होइ छै पर कभी कभी मौसमके कारण भी हमरा साथ नहि देलक तऽ ओकरा लेल जे छै काफी हमरा आओरकेँ जे से छै जे उपजाबै छी ओ नोकसान भऽ जाइए हमरासभके जे छै कोइ चारा नहि रहै छै कोइ चारा नहि रहै छै कि हुनका कैसे बचाओल जाय हुनका कैसे राखल जाय हमरासभके ओहि लेल कोइ चारा नहि रहैए तऽ कभी ओला गिड़ गेल तऽ कभी मौसमके जे कारण कभी बाढ़ि आबि गेल कभी जलवायुके कारण कभी बहि कऽ बहि गेल ओकरा लिए किसान मरल रहै छै ओकरा लेल किसान जे छै बनाबैत रहै छै भगवानसँ प्रेर मनाबैत रहै छै कि कभी किछु नहि होय ओकरा लिए साले साले जे छै बाढ़ि आबि जाइए हमरासभके हमरासभके कभी भऽ गेल धूपमे पूरा जरि कऽ राख भऽ जाइए ओकरा लेल जे छै खेत बाड़ी हमसभ सहीसँ करलहुँ उपजाउ से भऽ गेल पर कभी चक्रवातके कारण कभी ओलाके कारण कभी तुफानके कारण हमरासभके फसल जे छै बहुत काफी नोकसान भऽ जाइए